मेरा ग्रां अपना म्हल्ला जिंया घूमना नेईं मतलब इ'यां कोई निक्की मुट्टी गल्ल नेही ऐही इ'यां जाना होंदा अगर में धूमने गी कुतै जां मेरी मम्मी मेरे कन्ने जदीं जां मेरी होर फैमली च अ'ऊं घरे च सारा जिन्ना टब्बर ऐअ'ऊं सारें शा निक्की आं मेरे कन्रे सारे इ'यां कोई इक घरे दा कोई इक आदमी मेरे कन्ने धूमने गी चली पौंदा मिकी लेई जंदा ऐह्दे च इ'यां अगर इक्कली जदीं तां इ'यां मिगी बड़ा उस दिन नुक्सान होना हा कुतै लगदी जां मतलब किश बी होंदा लगदी कुतै ढेई जदीं तां इसकरी फिरी मेरे घरे दा मेरे कन्नै कोई जंदा जां मेरी भैन जंदी जां मेरे भ्रा जंदा जां मेरी मां जंदी जां मेरे पापा जी न जां ओह् जंदे मतलब घरे दा कोई फैमली दा इक बंदा मेरे कन्नै जंदा उठी हां अ'ऊं पूरा इ्लाका जित्थै में चक्कर लाना होंदा हा शैल घूमी ऐ चक्कर लाई औंदी ही अ'ऊं में 'कुतै बी अपने ग्रां धामे बी जाना में अपने घरा कुसै कन्ने जंदी जि'यां घरा कोई जंदा नुहाड़े कन्ने उठी जंदी ते एह्दे च मिकी कोई ज्यादा कोई इन्नी खास मिगी कोई परेशानी है नेही ऐही कुसै कन्नै उठी जंदी ही अ'ऊं अपनी भैनू कन्नै जाने में अपने भ्राऊ कन्ने जाना उठी शैल पूरै ग्रां च घूमी ऐ आई जाना अगर इक्कली जंदी डर हा घरे आह्ले बी चितां रौंह्दी ही मेरी हुन पता नी कुतै लग्गै नेईं इक्कले में इ'यां अगर इक्कली जंदी बी हां रोई करलाई अगर अड़ी करियै अगर जिद्द करियै अ'ऊं इक्कली जंदी तां बी मिकी गै ओह्दा नुक्सान होना मड़ा कुतै लगदी कुस मिगी इ'यां संभालना इस करियै मेरे कन्ने घरे आह्ले जंदे अ'ऊं उदें कन्नै गे जंदी इक्कली कदें नी गेई